डोगरी इक्क बड़ी प्यारी भाशा ऐ बड़ी शैल भाशा ऐ ते असें केह् करना चाहिदा मतलब की डोगरी गी प्रमोट करना चाहिदा

अपने जागतें गी गै सखान भी ओह्दे गी गै मतलब की अपनी डोगरी गी मतलब अपनी डोगरी लैंग्वेज़ चलदी र'वै मतलब कि प्रजर्व र'वै फ्यूचर गित्तै होर लोग जादै कोला जादै डोगरी बोलन डोगरी बड़ी शैल भाशा ऐ बड़ी प्यारी भाशा ऐ मतलब की साढ़ी पहचान डोगरें दी डोगरी ऐ डिस्ट्रिक्ट रियासी दी पहचान डोगरी भाशा ऐ ताहीं करियै असें ई डोगरी बोलना चाहिदी अपने घर बोलना चाहिदी अपने भैन भ्राऊ गी सखाना चाहिदी सारें कन्नै बोलना चाहिदी असें अपने जागतें गी सखाना चाहिदी होर एह् कोशिश करना चाहिदी की जिन्ना होई सकै अस अपनी डोगरी भाशा प्रिजर्व करियै रखचै अपने फ्यूचर आस्तै